अगर जि'ला उधमपुर दी गल्ल करचै के इत्थै जेह्ड़ा ऐ इत्थैं लोकेे गी जगह् जगह् अवेयर ज्यादा जागरत करने आह्लिया चीज़ां केह्ड़ियां केह्ड़ियां न तां उं'दे बारै च सनां जियां साढ़ै मीडिया दा जेह्ड़ा ऐ बड़ा अच्छा रोल ऐ ओह् केह् करदे के लोकें बिच्च कोई मुश्कलां आई दियां तां उं'दी मुश्कलें गोरमेन्ट तक पजांदे बी हैन ते अगर कोई होर बी हादसा कोई होई जन्दा जियां कोई गड्डिया ऐक्सीडेन्ट होई गेआ जां कोई कोई लड़ाई होई जां कोई बम्ब ब्लास्ट होई गेआ तां इ'नें चीजें बी जेह्का ऐ ओह् लोकें दे रूबरू बिच्च करने दी कोशिश बी करदे न ते बड़े सारे मीडिया दे चैनल न इत्थें साढ़ै जि'ला उधमपुर बिच्च जियां तुसेंगी सनां जि'यां मीडिया नम्बर बन आई गेआ आजतक होर बी बड़ियां सारियां मीडिया दे जेह्ड़े साढ़े भारत देश दे बड्डे बड्डे मीडिया ने उन्दियां निक्कियां निक्कियां निक्कियां निक्कियां जेह्ड़ियां ब्रांचा न दो इत्थै साढ़ै उधमपुर डिस्ट्रिक्ट बिच्च बी हैन ते ओह् केह् करदे न कि नेईं खबरां लेई'र ते जेह्कियां बड्डे बड्डे मीडिया प्लेयर होंदे जेह्ड़े मीडिया स्टूडियो होंदे उनेंगी भेजदे न ते ओह् उ'नेंगी खबरें गी जेह्कियां ऐ टेलीकास्ट जेह्ड़े न रेडियो उप्पर बी करदे ते एफ एम उप्पर बी करदे ते मीडिया दे थ्रू उनेंगी हर कुदै जेह्का टीवी उप्पर बी जेह्का शो करदे बी हैन ते जियां के इत्थैं साढ़ै जि'ले उधमपुर बिच्च अगर मैं बाकी ऐ चीज़ां जेह्ड़ियां न उं'दी गल्ल करां जेह्कियां मीडिया गी जां मीडिया गी बड़ियां अपने अपने कोले लैंदियां न तां ओह् एह् न के अपने कोले खिचदियां न ओह् केह् न केह्डे़ केह्डे़ सोर्स न उं'दे बारै च सनां ना पैह्ला जियां ओह् जियां कोई इक सोर्स आई गेआ के जियां इत्थै साढ़ै उधमपुर इक मंदरा दा शैह्र ऐ होर इत्थै बड़े सारे लोग बी आंदे न बाड़ियां बाड़ियां अच्छिया जगह बी हैन इत्थैं जियां पत्नीटाप पौंदा तां इत्थै बड़े सारे जात्तरू औंदे न तां उधमपुर डिस्ट्रीक्ट दी एह् बी मीडिया गी अपने बड़ा प्राप्त मीडिया जेह्ड़ा ऐ उत्थै जन्दा ऐ न होर बाड़ियां अच्छियां अच्छियां खबरां उत्थें दियां जां अच्छे अच्छे जेह्ड़े न उत्थें दे प्हाड़ा दे जेह्के नजारे जेह्ड़े न ओह् अपने कैमरे बिच्च कैद करी'र लोकें गी दस्सने दी कोशिश करदे बी हैन जियां होर मानसर आई गेआ होर बाड़ियां सारियां अच्छियां जगह् बी हैन होर बी इत्थै जेह्कियां दुई गल्ल करचै तां पोल्टिकल पार्टियें दे लीडर न जियां बड़े सारे अच्छे अच्छे तां ओह् केह् करदे कि मीडिया गी अप्रोच करदे ते ओह् लोकें गी जेह्कियां मुश्कलां औंदिया न उ'नेंगी सुनदे पैह्लें ते उत्थुआं बाद फिर ओह् मीडिया बिच्च बी शो करदे न जे कुदै ओह्दी ओह्दे कारण केह् होंदा के साढ़ै उं'दे लोकें दियां जेह्कियां न साढ़ियां गल्लां जेह्ड़ियां न ओह् ओह् अग्गें गोरमेन्ट तक पुज्जी सकन ते उं'दे आस्तै होर बड़े सारे जेह्के सोर्स न साढ़ै जेह्ड़े न मीडिया गी जेह्के बड़े प्राप्त करदे न के ओह् केह् केह् न के बड़े सारे न जि'यां कि इत्थै दे लोग बी आई गे इत्थें अगर कोई बी कम्म होआ दा होवै ओह्दे बिच्च कोई रुकावट आई जा तां बी मीडिया सद्दी ओड़दे लोग होर बी बड़ियां सारियां चीज़ां न जेह्कियां मीडिया गी बराबर ओह् करदियां न सददियां न ते ओह् जेह्ड़ा इन्फॉर्मेशन दा जेह्का सोर्स बनी'दा